प्रणाम सर बोलिए बोलिए हाँ बोलिए सर हम बता सकते हैं सर हाँ घुमा सकते हैं सर हाँ मुज़फ़्फ़रपुर हो गया मुज़फ़्फ़रपुर हो गया सर वैशाली हो गया समस्तीपुर हो गया सर वैशाली में बो वैशाली में बोधगया हो गया पटना हो गया सर

कहाँ पर पूरा झारखंड घूमना है सर पैसा लगेगा सर पाँच हज़ार लग सकता है सर हाँ हाँ

हाँ घुमा देंगे सर कल आइए ना सर कल हो जाएगा पाँच आदमी से हैं पाँच आदमी से है तो पाँच हाँ दस हज़ार लग जाएगा सर हाँ दस हज़ार कम हो सकता है सर एक हज़ार हो सकता है इसमें से हमको भी ना देखना होगा पेट्रोल का दाम हो गया पेट्रोल का दाम हो गया इधर और उसमें कल मिलिए ना सर टाईम आप कल बारह बजे मिलिए

क्या कुछ नहीं लाना है खाली मात्र पैसा ले लीजिएगा आप आपको जो लगेगा उस चीज़ को ले लीजिएगा चले आइएगा ए सी वाला ए सी वाला है सर हाँ कम कर सकते हैं एक हज़ार तक कम कर ही दिए ना सर और क्या करें हाँ रूम मिल जाएगा सर इधर रूम हाँ इधर रूम मिलता है सर मिल जाएगा जितना आपका कर लीजिएगा सब मिल जाएगा जितना अमाउंट दीजिएगा उसी हिसाब से रूम मिल जाएगा हाँ रूम बुक कर देंगे

ठीक प्रणाम सर

ठीक है ठीक है रखते हैं हम